ہمارے علاقے میں یمونا ندی بہتی ہے جو ہمارے گھر سے تقریباً ایک کلو میٹر کی دوری پر واقع ہے اور یہ ندی بارش کے موسم میں لبا لب بھری ہوتی ہے اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ باڑھ بھی آ جاتی ہے لیکن عام دنوں میں اس ندی کا پانی اتنا کم ہوتا ہے کہ ایسا گمان ہوتا جیسے کوئی نالا بہہ رہا ہو تو اس وقت اس میں سیاحوں کے لیے کوئی کشش نہیں ہوتی ہے لیکن جب یہ ندی فل فلیش طریقے سے بہہ رہی ہو اور خاص طور سے جب بارش کے شروع کا دن ہو تو دیکھنے میں بڑا اچھا لگتا ہے اور اس کا نظارہ کیا جا سکتا ہے ہاں اگر ہمارے گھر سے چار پانچ کلو میٹر کی دوری پر جائیں تو وہاں پر ایک پرندوں کے لیے ایک سینچوری بنی ہوئی ہے جہاں پر پرندے آتے ہیں اور اگرچہ بوٹنگ انتظام وہاں پر نہیں ہے لیکن کنارے پر بیٹھ کر ندی کا نظارہ کیا جا سکتا ہے اور وہاں پہ بیرک ہونے کی وجہ سے پانی وہاں پہ ندی کا اچّھا خاصہ جمع رہتا ہے تو اس کا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے